हाँ जी मैडम आप नशा मुक्ति केंद्र से बात कर रहे हैं जी मैडम मैं जबलपुर मदन महल से स्नेहिल मालवीय बात कर रहा हूँ एक्चुअल में जानकारी के लिए आपको फ़ोन किया था मेरे को सिगरेट की लत लगी हुई है बारहवीं क्लास से थोड़ी ज़्यादा लत लगी है छुड़वाना चाह रहा हूँ मैडम तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को ठीक है तो मैडम ये दवाई कहाँ से मिलेगी मेरे को जो आप बता रहे हो नहीं यह आपने एक दवाई बताई ना नशा मुक्ति की वह दवाई कहाँ से मिलेगी अरे तो दवा का नाम तो आप बताओगी ना ठीक है मैडम ठीक है तो मेरे को क्या वहाँ आकर भर्ती होकर रहना पड़ेगा क्या फिर भी कितने दिन रहना पड़ेगा और क्या चार्जेज हैं उसके तो मैडम खाना वग़ैरह आपके वहीं पर मिलेगा कि मैं मेरे घरवालों को लाना पड़ेगा ठीक है मैडम ठीक है ठीक है ओके मैडम ठीक है मैं एक काम करता हूँ मैं फ़ोन कर लूँगा आपको वहाँ आकर सारी डिटेल बता देना आप